खोन्थानोथ' हागोन बे दिनाव बिष्तिबार बारायमोन आरो बेराद बिदिनो फैबाय फैनानै बुला बायफैथारदों मानसिफोरखौ हिनजावफोरखौबो बुला बुलि खालायबाय लांबाय सोरखौबा सोरखौबा गालांबाय सोरखौबानो लांबाय सोरखौबा बुनो माबाबाय माहोनो हिनजाव सानै साथाम बुलांदों जोंनि गामियाव ओमफ्राय सालबारियाव बिनिफ्राय जोंनि बियानैफोरखौ लांबाय गामिनि बोराय बोरायखौ लांबाय बुबाय ओमफ्राय जोंहा हेला बिदिनो आहाथ' जिया जि गारजि गाननानै थादों खानायबो खानाखै माइ सौखांनानै जिरायनानै थादों आरो ओमफ्राय दाना बे जोंना बाजैया साफा थायो बेखौ देवानि नोङो मिटिं गाग्रा नोंनो मिटिं गाहैग्रा होननानै जि बुबाय थारला बिदियाव जि बुदों आथिं फारनैबो ओमफ्राय खेबसेया हायाव दोम बुबाय बे गोथौ दोबैलायबाय ओमफ्राय बुबाय नागिरलायबाय आरो दस्रायाव थांलायबाय बिदिनो सोरनिबा दाउदै सोरनिबा माल लानानै थांबाय बिसोरो दाउदै दैनायफोरखौबो पुलिसफ्रा ओमफ्राय बुला बुलि माइ माइ माबायाव दुब्लियाव नागिरला बायबाय मानसिफोरखौ दुब्लिनिफ्रायबो उन्दै ओनला मोनलांबाय बुबाय सोरखौबा नारखानानै गालांबाय सोरखौबा लांबाय बिराद खस्थ' जादों ओयदिन सिदलियावबो आथिं गावफायलायनाय जादों माबा बे मानसिया दाबो दङ हेग्ला नाम दाबो दं लेंग्रा लेंग्रा फैबाय थायो माइ सौफैबाय थायो जोंनावनो बिबो आथिङानो दाबो दङ माबा लेंग्रायैनो दं बिराद खस्थ' जादों हिनजावजोंबो गारजाबाय फिसाफ्राबो लेथें फेथें जाबाय जानो गैया लोंनो गैया गोदाव सोराव जानानै दा गदाइ जामबि लानानै जानानै दङ बियो आमलाइगुरिनि बे मानसिया हेग्ला नाम बे गावफाय जादों आरो आथिङाव जि खस्थ' जाबाय आमफ्राय नै दा फिसाफ्रा देरबाय सोरबा बिफाजोंथ' जाफानाय जायासै गावसोरो आलदा आलदा जालाय लायनानै दा गावहा आलदा जानानै दङ बिराद खस्थ' मोनदों बे समाव बे गामियाव बुग्लुं सुग्लुं खालाम फैनाय फैनाय दै गिदिर फैनो हाया होनो आरो माथो थमब्लेथ थमब्लेथ फैयो खथ्थ' सोरनिखौबा सोरनिखौबा खान्थाल माबा गय बुला बुलि बुफायला बुफायलि खालामना गालांदों जोंनि गामियाव बिदिनो जि खस्थ' जाबो नांदों खस्थ' खालाम नांदों खारखोमा नांदों उन्दैफोरखौनो लांला बायदों आर दाहोना थाग्राफोरखौनो लांलाबायदों बुहैला बायदों बिदि जादों बिदिनो बाजारावबो माबानि बे दुमगावनि आदा बाबुराम होननाया बेहा फनसाय्दआव माविमोन ना बेखौबो बुना लांदों माइ बाजारनिफ्रायनो बिष्तिबार बाजारमोन बेंथलाव जि खस्थ' मोनदों मानसिफ्रा इदिनो जानो सुख गैया लोंनो सुख गैया बहुद खस्थ' खालाम नांदों दोनदो